कोंकणीन लँग्वेजीन सॅलेब्रेटी म्हटल्यार अशे लोक आसा जे कल्चरल ट्रॅडिशन्स फॉलो करता कोंकणीन खुबशीं सोंग्स आसा खुबशे नाटकुलां आसा खुबशे नाटकां जाता ड्रामाज जाता मागीर इवँट्स आसता जे कोंकणीन करतात लोक आपले हेतून चवथीक बीन कोंकणीन सगळे जाण उलयतात कोण सॅलब्रेट करताना आतां एक आमचें आसता की एक्सायटमँट येता की बाबा किदें तरी पास जालो म्हुणून पास जालो सुद्दा जाल्यारूय आमी नाचता जाल्यार सुद्दा कोंकणी तोंडार आसाता की कोंकणीनूच आमी व्हडल्यान उलो घालतलीं आजकाल सगळी कडेन कोंकणीनूच उलयतात लोग दो भायले लोग येवन सुद्दा आमचे कोंकणीन कल्चरल ट्रान्सफर जाता लोक कोंकणी उलोवंक शिकता बिकॉज तांकां लोकां मदीं उलोवंक कळपाक जाय म्हुणू